अ जाहाथ' न'खराव माइ गायो जोंहा दा माइ गायनाय समाव गामिनि मानसिफ्राबोथ' एसे एनैसो हेफाजाब होयो आरोखि उन जायोनालाय ओंखायनो जाहाथे बोथोराव हाथों होननानै हेफाजाब होयो आरोखि आरो गामिनि मानसिफ्रा बिदिनो जोंहा एसे माइ गायनायाबो एसे गोबां जायो बुरजा जायो बांसिन दा ओंखायनो माखासे समाव जे लेट जायो आरोखि उन जायो दा बे उन जाब्लाथाय गामिनि मानसिफ्रा एसे सहाय खालामो आरो जाहाथे बोथोराव हाथों होननानै दा बि समाव आङो बिदिनो सावरिबो लेङो बायदिसिना खामानि मावनो दा बि समावबो एसे एनै सहाय मोनो आरोखि सहाय होफैयो गामिनि मानसिफ्रा फैनानै सहाय होफैयो दा बेखायनो फ्राय सहायानो सहायखौनो मोनो आङो फ्राय गामिनि मानसिनि थाखाय हेफाजाब होयो आंखौ आंनो बयबो दा बिनिखायनो आं दा माबाखौ गामिनि मानसिफोरखौ गारजि मोना आङो बिनिखायनो जाहाथे मानिलायो आरोखि फोथायलायो जों बयबो गामिनि मानसिफ्रा गावजों गावनो समाव बिदिनो माइ गायनायफ्रावबो उन जायोनालाय एसे बोथोरावनो हाथों समावनो हाथों होननानै सहाय खालाम फैलायो आरोखि बयबो माइ गायनायखौ आंहाथ' हाया एसे गोजानावनालाय दा माइ गायहैनायाव जायगाया एसे गोजान दा बावहाय थांनानै गायहैयो आरोखि आमफ्राय बयबो थांलाय लायनानै दा बिदिनो माइ गायनायाथ' गोबां जाथि जायो एरैहाय माइआ माबा माइसालि थायो माइसा माइ थायो बहुद माइ थायो खोमाया मोनथाम मोनथाम रोखोम मोनब्रै रोखोम बिदिनो जायो आरोखि दा बिनिखायनो गामिनि मानसिफ्राबो सहाय खालामो एसे एनै सहाय खालामो ओमफ्राय सहाय खालामोआनो फ्राय आरो समावबो सावरि लिङो आङो ज' बिदिनो बन सिननो बन सिननाय माबा खालामनाय औ लिङोब्ला फैयो आरोखि बयबो गामिनि मानसिफ्रा दा जाहाथे समावनो बोथोराव हाथों होननानै सहाय खालाम लायो आरोखि जोङो दे सहाय खालाम लायनांगौलै होननानै बुङो आरो रायजोफ्रा बयबो दा जोंनि गायनायफ्रायथ' बिदिनोसै माइ गायनायानो फ्राय माइ गायनायानो जोंना गुदि दा माइ गायखांब्लायथाय माइ गायखांनायनि उनाव बायदिसिना खामानि मावो आरोखि जोङो जेरैहाय बन लायनाय बन नागिरनाय बन दानफायनाय हाग्रा दानफायनाय बेफोरबायदि खामानि मावो आरो जोङो माबानि दैज्लां जोबखांनायनि उनाव बिनिखायनो जोङो दा फ्राय सहायानो मोनलायो होलाय लायो जोङो फ्राय मोजाङानो गामिनि मानसिफ्रा बयबो जाहाथे